साढ़े इत्थें जेह्के टुरिस्ट लोक औंदे उंदा खर्चा अपना अपना स्हाब कन्नै होंदा जियां कि केईं अगर दूरा कोई दो सौ किलोमीटर दूर दा उसदा जियां दो ज्हार रपेआ खर्चा आवा दा जियां जेह्का सौ किलोमीटर दूर उसदा आवा दा जियां ज्हार रपेआ ते उस स्हाब कन्नै खर्चा होंदा ते स्पेशल गड्डी लेइयै औंदा उसदा खर्चा अलग होंदा ओह् जित्थें मतलब अपनी थोह्ड़ी नुहाड़ा जित्थें मन कीता उस उत्थें खड़ोना उत्थै खर्चा होना जियां लाओ स्हाब कि असें कीती बड्डी गड्डी मेटाडोर होई जियां ओह् करी ओड़ी ते मेटाडोर पर खर्चा घट्ट होंदा कि के एह् सिद्धा आना होर जाना ते इन्ना जादै खर्चा निं होंदा ते टैम बचदा उसदे च खर्चा इंया निं होंदा एह्दा बाईक लेइयै औचै तां बी खर्चा अपना इन्ना खास निं होंदा ऐ ते अगर चार बंदे किट्ठे होन उंदा खर्चा घट्ट होंदा ई जियां चंऊ बंदे दा बनदा केह् के चार चंऊ बंदें दा बनदा चार दूने अट्ठ अट्ठ ज्हार अगर चार बंदे दा अट्ठ ज्हार आवा दा ते अगर औन अट्ठ बंदे औन किट्ठे तां उंदा सोलहां ज्हार निं उंदा बारहां ज्हार होंदा इन्ना जादै खर्चा नी होंदा होर जियां लोग आंदे इत्थें साढ़े घर मतलब साढ़े इत्थें आंदे कोई कमरा तुप्पदा उसी अस सस्ता कमरा देई ओड़ने मतलब इन्ना मैह्ंगा निं दिंदे की के असेंगी पता होंदा कि दूरा टुरिस्ट आए दे इक्क रात रौह्ना इनें इक्क रात लेई उ'नेंगी इन्ना खर्चा अस नेईं करांदे उंदा लंगर लग्गे दे होंदे उत्थें रुट्टी उत्थें थ्होई जंदी खाने गी जेह्के गरीब बंदे ओह् उनें लंगरें ई रुट्टी खाई ओड़नी ते अच्छा उनें खर्चा अपना उआं बचाई ओड़ना बाकी मंदर जंदे दस्स रपेऽ उत्थें बी चाढ़ने पौंदे ते उत्थें बी मतलब थोह्ड़ा बहुत जादै खर्चा होई जंदा ते बाकी जेह्के बड्डे बड्डे लोक होंदे उंदे कश जादै पैसे होंदे ओह् अपने कशा जादै खर्च करदे अपनियां गड्डियां लेइयै औंदे उंदा अपनी गड्डी लेइयै औंदे तां खर्चा औंदा जित्थें चार ज्हार स्पेशल गड्डी औग तां अपनी गड्डी लेइयै औंदे तां उंदा सत्त ज्हार अट्ठ ज्हार होंदा की के उंदी फैमिली होंदी खाना पीना होंदा मतलब बहुत कुछ अपना जेह्का अपना स्पेशल गड्डी लेइयै औंदे उंदे गल्ला बहोत जादा खर्चा होंदा उन्ना ते बाकी साढ़ी गल्ल आक्खो ते अस जान घुम्मनै गी तां इन्ना खर्चा नेईं करदे जित्थें ज्हार होंदा होग उत्थें अस सत्त सौ रपेआ खर्च दे तीन सौ असें बचाई लैना इन्ना जादै अस खर्चा नेईं करदे बाकी अपनी अपनी च्वाईस होंदी लोकें दी अपना अपना मन होंदा ते जादै खर्च करदा कोई स्पेशल गड्डी लेइयै आवा दा कोई अपनी गड्डी लेइयै आवा दा कोई कोई किराये पर गड्डी करियै आवा दा कोई चार दोस्त होंदे ओह् हगड्डी किट्ठी करदे गड्डी स्पेशल मतलब गड्डी बेहियै जंदे स्पेशल गड्डिया खर्चा इन्ना स्हाब लाया जा ते इन्ना निं होंदा ऐ की स्पेशल होंदी ओह् जल्दी घर पजाई ओड़दी ओह् इन्ना टैम निं लगदा जल्दी पुज्जी जंदे घर